सुनो मेरे भैनो ते भ्रावो मैं जि'यां कि जम्मू दी रौह्ने आह्ली डोगरे लाके रौह्ने आह्ली ऐं ते अ'ऊं डिस्ट्रिक साम्बा च रौह्नी होन्नी पटेआड़ी च निक्का ग्रांऽ ऐ मेरे ख्याल कन्नै मेरी मन्नो ते जे तुसें करनी शैल पढ़ाई ते शैल पढ़ाई शैल पढ़ाई अगर तुसें करनी मिगी निं लगदा ओह् अपने स्टेट च होई सकदी ते हर कोई अगर तुस जिस्सी बी पुच्छगे ओह् उ'नै इ'यै आखना कि आउट आफ स्टेट जाओ ते मेरा बी इ'यै आखना कि सबतो स्हेई गल्ल इ'यै कि होर कोई स्टेट च बी जाओ दिक्खो हून जि'यां कि तुसें अपनी स्टेट च जि'यां तुस रौह्ने होन्ने तुसें पता होंदा कुद्धर दी किन्नियां गै खूबियां न किन्नियां गै खूबियां नेईं ऐ ते होर जिसले तुस नमें नमें शैह्र च जाह्गे तुसें उद्धर बड़ा कुछ सिक्खने गी मिलना बड़ा कुछ सिक्खने मिलना ते हून इत्थै हून लाई लाओ जि'यां मैं तुसें गी इक एक्साम्प्ल देनी मेरी इ'यां इक दोस्त ऐ ठीक ऐ ओह् पैह्ले मेरे कन्नै गै रौंह्दी ही ते पैह्ले ओह् बड़ी डंप जान मतलब बड़ी इ'यां गै होंदी ही ठीक ऐ जि'यां गै ओह् बाह्र गेई ते उ'दे हाव भाव सब किश चेंज होई गे बदलिया सब कुछ मतलब ओह् ते जिन्नी ओह् नालयक ही उ'दे कोला केईं गुणा ओह् शैल होई गेई फ्ही शैल पढ़न लगी पेई ते आना जाना लाने पाने दा शैल पता चलिया उस्सी ते मतलब अगर तुस प्रैफर करचै जे मेरे खयाल कन्नै इ'यै मैं ते इ'यै आखना चाह्न्नी कि तुस अपने स्टेट च गै निं पढ़ो ठीक ऐ ते हून अस आखने कि केह्ड़ा सब्जैक्ट शैल ऐ ठीक ऐ हून मेरे ख्याल कन्नै मिकी सारे सब्जैक्ट दा इन्ना ते निं पता ऐ पर मैं कीते दा ऐ मैं इक प्रोफैशनल कोर्स करा'नी जे गल्ल तुस डिग्री दी करनी जि'यां आर्ट्स कामर्स साइंस बिच्च मिगी लगदा आर्ट्स सबतो शैल डिग्री ऐ ते बट मैं इक जि'यां कोर्स करा'नी मेरा प्रोफैशनल कोर्स ऐ हास्पिटैलिटी दा ते अगर डिग्री दी गल्ल करचै डिग्री दी गल्ल सबतो स्हेई केह्ड़ा ऐ आर्ट्स मैं जिन्ने बी लोकें कोला पुच्छेआ कि ओह् आखदे आर्ट्स बिच्च बड़े आप्शंस न मतलब तुस बड़ा किश बैस्ट अपना देई सकने जे तुस कोई बी गोरमैंट पेपर देना चाह्न्ने ठीक ऐ गोरमैंट नौकरी जेह्ड़ा मतलब चांह्दा मतलब कि मैं गोरमैंट नौकरी गै थोऐ ते तुस आर्ट्स इक ऐसी इक इक ऐसी पढ़ाई ऐ मतलब आर्ट्स बिच्च कि तुसें केह् होना कि जिन्ना तुस पढ़गे हून तुसें उ'न्ना सिक्खने मिलना आर्ट्स ते केह् पैह्ली गल्ल ऐ ठीक ऐ एह्दे बिच्च जिन्ने बी थुआढ़े आने आह्ली नौकरी दे चान्सेस बड़े पैह्ली गल्ल तुस पोलीटिक्स च जाई सकने तुस राज राज्य सभा बैही सकने राज्य सभा बिच्च कम्म करी सकने दूई गल्ल एह् आंदी कि जे तुस चाह्न्ने कि सानूं गोरमैंट नौकरी थोऐ तुस गोरमैंट नौकरी त्यारी करी सकने ठीक ऐ फिर एह्दे बिच्च होर बी बड़े होंदे जि'यां लाई लाओ तुस कोई टीचर बनना चाह्न्ने तुस शैल उ'दे बिच्च पढ़ाई करियै तुस अपनी टीचर दी नौकरी अग्गै कंटिन्यू करी सकने तुस इक रिपोर्टर बनी सकने आर्ट्स बिच्च बड़े आप्शंस न ते इ'यां गै कामर्स बिच्च बी काफी ऐ साइंस बिच्च बी काफी ऐ कामर्स ते साइंस च तुसें जे आखदे ऐ सब्जैक्ट औखा कोई निं होंदा ऐ गल्ल ते सच ऐ एह् दो इक बी मन्ने तन्ने सब्जैक्ट ऐ जबकि जेह्दे बिच्च बड़ा गै बड़ा दमाक चाहिदा डाक्टर बी कोई बंदा इ'यां निं बनी जंदा अपने दस दस साल लग्गी जंदे डाक्टर बनने गी बी ते आखदे ते आखदे ते बड़ा किश न भला इ'यां इ'यां ऐ सब किश असान ते कक्ख निं होंदा ऐ सब कुछ करियै गै होंदा ऐ मैह्नत करगे ते तां थ्होग एग्रीकल्चर बी इक बड्डा सब्जैक्ट शैल मतलब एह्दे बिच्च बी अगर डिग्री करचै ना बड़ी अच्छी गल्ल ऐ क्यूंकि एग्रीकल्चर सानूं बड़ा किश पता चलदा ऐ कि तुस कि'यां रुट्टी औंदी साढ़े कोल कि'यां इक फार्मर जेह्ड़ा कि'यां इक किसान कोला रुट्टी सानूं साढ़े तक पुजदी कि'यां इक अच्छी खेती बाड़ी करियै सानूं इक अच्छा अन्न मिली सकदा ऐ इंजीनियरिंग च बी तुस पढ़ी सकने मतलब ओह् बी डिग्री अच्छी ऐ कोर्स अच्छा ऐ बी एड बी अच्छा ऐ